आ हमरा मधुबनीमे एहन छै कि खाद्य पदार्थ तऽ हर जगह हर चीज भेटऽ लगलैया लेकिन एतऽके विशेष छलैया खमहाउरके तरुआ तिलकोरके तरुआ मखान मखानके अहाँ जाहि रूपमे खाउ खीर बना कऽ खाउ या चासनीमे दऽ कऽ ओकरा पाकि कऽ खाउ तऽ कहऽके मतलब ई एमहरे मखानके एतै छलैया ऊत्पादन होइत छलैया एमहरेसँ जतऽ कतहुँ जाइत छलैया देश विदेश मधुबनीयेमे ऊत्पादन छलैया आओर एकर खाएके तरीका एमहरका लोक बेसी तरह तरहके व्यञ्जन बना कऽ खाइत छथिन आओर मतलब नीको लागैत छै से बात आओर खमहाउरमे आओर तिलकोरमे एहन छै जे बहुत पोषक तत्व छै मखानमे सेहो अहाँकेँ कैल्सियम छै बहुत फायदेकारक छै तऽ खमहाउर तऽ हमरासबके बाहरमे नहि भेटैया जेनरली कतहुँ नहि देखलियै नहि तिलकोर देखैत छियै अदर स्टेटमे मखान तऽ आब हर जगह भेटैत छै तऽ कओनो बाते नहि